हमारे यहाँ खेल में ग्रामीण में बहुत सारा खेल है जो खेल में कबड्डी हो हकी हो क्रिकेट हो हर चीज में जो इसमें प्राइज मिलता है जो वो द समाजिक स्तर पर जो बच्चा लोग खेलते है उसका सहयोग हो हमारे यहाँ भी बच्चा लोग खेलने के लिए जाते है तो उसको प्राइज मिलता है और दस हज़ार हो बीस हज़ार हो जैसे मैचिंग होता है उसमें प्राइज ज्यादा मिलता है और हकी हो उसमे भी ज्यादा मिलता है जो उससे विकसित हो हमारे यहाँ विकसित होने के कारण जैसे की नाम जैसे रोशन हो हमारे यहाँ बच्चा का जो बच्चा रो हमारे यहाँ का टॉप किया है खेलने में इसका प्राइज इतना मिला है मेडल भी मिलता है जो जैसा खेल खेलता है उसी हिसाब से उसका प्राइज मिलता है हमारे यहाँ बच्चा लोग भी बहुत श्रद्धा से खेलते हैं और बहुत अच्छा से बहुत मेहनत से खेलते है और क्रिकेट में भी मैचिंग में भी और कबड्डी हो हॉकी हो बहुत रंग का है खेल जो इसमें मनोरंजन के साथ भी मनोरंजन भी हो जाता है और खेल भी लेता है सब चीज हो जाता है बच्चा लोग को जो कहते है की एक्सरसाइज भी हो गया और खेल भी लिए बच्चा लोग बहुत खुश हो जाता है हमारे यहाँ का बच्चा लोग जो बहुत आज अच्छा हुआ है बहुत खेला बहुत अच्छा हुआ है हमारे यहाँ हम लोग बहुत मजे से खेले हैं